مولانا سیدالابو الحسن علی ندوی ڈاکٹر سرور عالم انجینئر غلام مصطفیٰ ایم پی ڈاکٹر جاوید صاحب وزیر اعظم نریندر مودی